ہیلو جی بولیے کون میں یہاں کینٹین میں چائے والا بول رہا ہوں جی سر بتائیے اچھا اچھا سر دیکھتے ہیں اُس کی صفائی کریں گے کھلوا دیں گے اور چائے میں تو کوئی دقت نہیں ہے سر ارے سر سر وہ اُس دِن چائے اصل میں دُودھ میں نہیں پایا تھا تو چائے میں بنانے میں دیر ہو گئی تھی تو میرے قریبی دُکان سے ایک مرتبہ دُودھ منگایا تھا اور سَستا دُودھ پرا تھا تو اُسی کی چائے بنائی تھی اور آئندہ سے اِس بات کا خیال رکھا جائے گا چائے اصل میں سر ہاں سر بولیے ٹھیک ہے سر اور اِس کی صفائی ہم کروا دیں گے لیکن جو چائے سے تو کوئی تو دقت نہیں ہے نا سر چائے تو ویسے ٹھیک ٹھاک ہے نا چائے کی سر سر چائے آج کل بہت مہنگی دُودھ مہنگا ہو گیا ہے تو ریٹ بھی اُس حساب سے پرانا والا چل رہا ہے اب جتنے ریٹ بڑھے گا اُس کا پھر چائے بھی اُسی حساب سے بنے گی اوکے سر اوکے سر اب آئندہ سے اِسی طرح کریں گے ٹھیک ہے سر آئندہ خیال کریں گے رکھیے